हमारे गाँव महल में साड़ी बिछाने आई ले कर आया ओ साड़ी उतारा उतारा खोल खोल के देखा रहा है सभी लोग जुट गया है ओ साड़ी सब पसंद किया बोला कि अम्मा तू ई साड़ी लेई ले ई साड़ी तोहके बहुत खिली बहुत अच्छी है बहुत मुलायम कपड़ा है बहुत सुंदर लगता है बुढ़ापा के लिए ई साड़ी बहुत सुंदर बा हम साड़ी खरीद लिहा हम साड़ी खरीद लिहा मेरे बच्चे लोगे भी पसंद कर लिया कि माँ तुम ई साड़ी ले लो मैं बहुत अच्छा साड़ी खरीदी हूँ पैसा थोड़ा ज्यादा लगा पैसा ज्यादा लग रहा है साड़ी बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया है बहुत ओ साड़ी के तारीफी है ओ साड़ी भी मैं मेरे बच्चे बोले टोला मोहल्ला बोले कि तू माँ ई साड़ी पहिल लो आज बहुत बढ़िया साड़ी है वो साड़ी हम खरीद लिया सब बोले कि ई साड़ी अम्मा तुमको बहुत अच्छी लग रही है तुम ई साड़ी कहीं देइ देव थाने जाओ ई साड़ी तुम पहिर के जाओ बहुत सुंदर लगता है बहुत अच्छा खिलता है हमको बहुत परसंद है मरे गाँव देश के बहुत पसंद उ साड़ी है हम ले लिया